کتاب پڑھنا ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیوںکہ یہ علم اور بصیرت فراہم کرتا ہے جو دوسرے ذرائع سے حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے انتخاب کا معیار آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیاد پر کتابوں کا انتخاب کریں اگر آپ قیادت میں بہتری چاہتے ہیں تو قیادت اور انتظامیہ پر کتابیں پڑھیں اگر آپ کسی خاص تکنیکی مہارت میں بہتری چاہتے ہیں تو اس شعبے کی کتابیں منتخب کریں استعمال کی حکمت عملی نظریات کو عملی جامہ پہنائیں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اسے اپنے روز مرہ کے کاموں میں عملی طور پر اپنائیں سیکھنے کو شیئر کریں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے اپنے ساتھیوں یا ٹیم کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب مل کر ترقی کر سکیں ریویو اور تجزیہ کتابوں میں بیان کردہ نظریات اور تکنیکوں کا تجزیہ کریں اور ان کی اپنی زندگی میں آزمائش کریں کہ آیا وہ مؤثر ہیں یا نہیں کتابیں آپ کو نئے خیالات بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت اور مختلف مسائل کو نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دیتی ہیں